شہروں کے تحفظ اور معاشرے میں امن برقرار رکھنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے اور شوشل میڈیا پر جو لوگ بحث بھاشن دیتے ہیں ان سب پر دھیان نہیں دینا چاہیے اور شہر میں امن شہر میں امن رکھنا چاہیے اور قانونی نظام برقرار رکھنے کے لئے پولیس کو سختی کرنی چاہیے رشوت نہیں لینی چاہیے اور سب کو برابر سمجھنا چاہیے سب کو ملک میں برا برابر کا حق ملنا چاہیے